आं हां हां हां हां राव राव हांव चार रस्त्यार चार रस्त्यार

चार कोणकोण चार रस्त्यार बाळवण्या वयता थंय चार रस्त्यार माय मागीर तुमी सांगप न्ही बस स्टेंडार सांगप न्ही ही बस एक्स्प्रेस खंय रावची ना कोण आसा ते देवा म्हण सांगाचेनी हांगाच आनी वाचूंक कळनाशिल्यान कित करप आनी हांव सिनीयर सिटीजन म्हाका तुमी देवोंकूच जाय हांव सिनियर सिटीजन तूं कशें पळयता देवयना तें हांव नाल्यार कंम्प्लेन करता वयर आमचो तो वारीक आसा पळय ना ना हांव त्या वारीक आसा पय हां ना ना ना ना हांव ते आतां वारीका कडेन वता आनी तुमगे कोन्ट्रोलाचेर वचून कॉम्प्लेन करतां सगळ्या करतां कंम्प्लेन सगळ्याक कंम्प्लेन करतां हां कॉप्लेन आत्तांच राव राव तांका पोलीस स्टेशनार वचून बी करता कॉप्लेन आनी सांगतां हे कंडक्टर जास्ट सुबेज उलयता म्हूण होय हय होय होय होय मारता मारता ना ना आनी कोणकोणसून हां राव करता करता सावंताकूय बी एक काॅपी धाडटा तुगेले कोणकोण सिटीजन्स कोण सावंत तो तुका कळटलें मागीर कंप्लेन करतगीर राव कर राव राव राव राव आतां हांव पळयता राव मात ना ना हांव देवत ना ना ना हांव चार रस्त्यारूत देवतलों नाल्यार म्हाका पोलीस स्टेशनार देंवय हांव कंप्लेन करतां तुमचेर कितें कांय म्हळ्यार सिनीयर सिटीजन हें अशें करतात म्हणून त्रास दिता म्हणून हूं आं आं बरें हां बरें बरें बरें